मेरे पिछले आदेश दिया था उस मैंने बहुत पसंद किया ओर उसी तरह फिर से मैं आदेश देना चाहता हूँ मैंने पिछला व्यंजन बर्गर का दिया था ओर फिर वही व्यंजन के लिए आदेश दे रहा हूँ पिछला व्यंजन अत्यधिक सवादिष्ट तथा पोष्टिक था उसमें हर एक प्रकार का मसाला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था इसीलिए अत्यधिक मनभावन तथा स्वादिष्ट लगा उसी के समान स्वादिष्ट की कल्पना कर रहा हूँ इस इसे भी पिछले व्यंजन में नमक भी सीमानुसार था स्वाद अनुसार था पिछला व्यंजन सीमा के अनुसार स्वाद अनुसार तथा पिछले व्यंजन में ओएल बी लिमिटेड था इसलिए अत्यधिक स्वादिष्ट लगा ओर मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस बार बी जो बर्गर मैं आदेश देने जा रहा हूँ वो भी उसी के तरह स्वादिष्ट हों ओर उसमें मैं पर्याप्त मात्रा में पोष्टिक आहार हो जैसे ओयल नमक और बी जो जो उसमें प्रयुक्त होते हैं उसी प्रकार यह भी